बैसो रानाय सुबुङा मा रोखोमनि गेलेमु गेलेयो बैसो रानाय सुबुंफोरा बहुद रोखोमनि गेलेमु गेलेयो जेरै उन्दै उन्दैफोरखौ गोजौ लेभेलाव लाबोनायनै डेभेलप खालामनाय फोरोंलांनाय बहुद रोखोमनि आयदा फोरोंनाय डेभेलप बानायनाय जेरै बहुद रोखोमनि आयदा दङ जेरेखम खाबादि बा भलिबल बेफोरबायदियाव फोरोंलांनायजों लोगोसे गोजौ लेभेलसिम लाबोनो थाखाय बिदिनो बैसो रानाय सुबुङा गेलेमुखौ फोरोंलाङो आरो डेभेलप बानायो